इस मौसम जो है वो जुलाई का महीना जो होता है हमारा काम जो है निपट जाता है खेती का इसलिए हम ज्यादा घूमना पसंद करते हैं हाँ बहुत अच्छा रहता है दिन बड़ा भी होता है मौसम भी सही रहता है कहीं भी घूमने टहलने में कोई दिक्कत नहीं होती है हाँ दिन बड़ा होने के नातें कुछ ऐसा सोचना है हमको कि दुकानें रात में कुछ समय तक चलती है दुकाने बंद हो जाती है और घूमने टहलने में भी दिक्कत होती है अन्य मौसम में अन्य समय में इस इस मौसम जो जुलाई का मौसम जो होता है कटाई दवाई हो जाता है दवाई गेहूँ का फसल चक्र जो है एकदम फुर्सत हो जाते है तो का घर बना है तो बाहर बना अच्छा लगता है अगर घर बना है तो बाहर का भी अच्छा लगेगा आपको घूमना टहलना इसलिए घर का हम लोग खेती बाड़ी से निपट लेते हैं तो घूमते हैं तो और ठंडी के सीजन में दिन छोटा होता है और गेहूँ का फसल तो खड़ी रहती है लेकिन सीजन ठीक नहीं होती है दिन छोटा होता है कितना घूमेंगे टहलेंगे आप रात जल्दी आ जाएगी इसलिए हम जुला जुलाई में जो है बहुत पसंद रखते हैं घूमना टहलना और दूर दूर भी चले जाते हैं तीर्थ ब्रत हमको बहुत अच्छा लगता है घूमने टहलने में तो नाते रिश्तेदारी भी हमको फुर्सत मिल जाता है तो चले जाते हैं और दूर ये जाते हैं कि हमें बाड़ी बगीचे का बहुत शौकीन है इसलिए हम बाड़ी बगीचा जहाँ रहता है वहाँ चले जाते हैं अच्छे अच्छे जंगल में चले जाते हैं टहलने के लिए बड़े बड़े जंगल में घूमने टहलने हम जाते हैं और इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है और शहर में चले गए सबसे मिलना जुलना हर भाषा हर आदमी से मिलना जुलना हमको बहुत अच्छा लगता है हर प्रकार के आदमी मिलते हैं वहाँ तो उससे हमें अच्छे आदमी मिल गए तो हमको अच्छी सीख मिल जाती है घूमने टहलने में कोई गलती नहीं है अच्छा है क्योंकि घर रह के आपको जानकारी नहीं मिलेगी देश हमारा किस भाव से है हमारे देश के लोग कैसे कैसे हैं आप टहलते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा इसको आपको ज्ञान होगा संत महात्मा भी मिल जातें हैं आपको उनको जब आप पास जाओगे कुछ लेने के लिए तभी देंगे ना देख लिए अरे बाबा जी है क्या वहाँ जाएँ अरे बाबा जी से बहुत गुण मिलता है आपको ज्ञान मिलेगा इसलिए हम जो है बहुत से लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ हमेशा हमको बहुत अच्छा सीख मिलता है उससे और बहुत प्रसन्न रहते हैं कहीं भी पहाड़ी है वहाँ भी चले गए वहाँ भी बाबा लोग भी रहते हैं हाँ वहाँ भी हम घूम टहल लेते हैं बात करते हैं हम उनसे